हेल' ओइ मामोन माने नोंथ' हाथायाव नोंनि बुस्थुखौ बायना लाबोनायाथ' मोजां बुस्थु मोनासै आं नों दहाय मैगं लांनाया ओइ सिङाव गासैबो गेसाव गोजासोमोन ना बिदिथ' खालाम नाङामोन ना नोङो आं दा बिराद दुखु मोनबाय ना इनोथ' नोङो मोजां मोजां बुस्थुखौ मोजां फाननांगौब्रा मानसिफ्राबो ओरैनो फैसा होनानै बायाखैना नोंनि माबाखौ मैगंखौ दाथ' आं दुखु मोनबाय ना

अ होमब्लाबोथ' नों नायनांगौना बिनोथ' गाज्रि जाबाय दा बाथ्राया आरो माबायाबो खमना नोंना अजनाबो खम बै माबाया गयआ अजनाबो खमना आंथ' न'आव सुफैदों नै लाबोनानै इदि बिदि खालाम नाङा आंथ' मोजां मोनासै नोंखौ इदि इदिथ' खालाम नाङामोन नोङो ओहो नों थगायथारदों थगाय थगायसो फानना फानो नामा नोङो बै माबा फानलु फानलुखौ नोङो माबाखौनो सुमलि बिबारखौनो फानलु गोरान होनना फानग्रासो नामा नोंलाय आरो आं आरो नोंखौ

ए बिदिजों बिदिजों जानाय नंला आरो नोंखौ आं दा बुधबाराव बिदिनो लोगो मोनब्ला खिन्थु नोंखौ आङो रायनाय जागोन दै आरो नोंनि बुस्थुखौ आं लाबोफिननाय जागोन

औ औ हामा हामादै हामा हामा लस जायो माबा माबा मोनसे आसा खालामनानै बायनाय बुस्थुफ्रा बेबायदि खम गेसाव बिदि फाननाङा दै

फ्रि माने आं न'आव रायजाबायना नै न'आव रायजाबाय आंहा नै गाज्रि गाज्रि खम लाबोदों होननानै बिदि खालाम नांला दे औ दे जागोन दे आरो गुबुनखौ थगायनांलादै बिदि दे होमब्ला दै मोजां मोजां फान दे दे